पहिरें जे समय ते त सिंपल सादा संगीत हूंदा हुआ ते सिंपल सादा माण्हू हूंदा हुआ ऐं सिंपल सादू नृत्य कंदा हुआ पर जीअं जीअं समय में परिवर्तन थो अचे तीअं तीअं नया नया संगीत नया नया नृत्य था अचनि पहिरें त सिंपल साधो नचंदा हुआ पर हाणे त जीअं जीअं संगीत आहिनि डिस्को वारा आहिनि हिप हॉप वारा तीअं तीअं अॼुकल्ह जे माण्हुनि खे अहिड़ो नृत्य वणे थो अॼुकल्ह त ॿार हिप हॉप बैली क्लासिक ऐरोबिक ऐं हर तरह जा डांस नृत्य करणु पसंदि कनि था पहिरां त समय में अहिड़ो हूंदो हुओ ख़ाली सिंपल सादो संगीत हलाईंदा हुआ ते सिंपल साधे संगीत ते हर कोई नची वठंदो हुओ पर हाणे त अलॻि अलॻि संगीत निकिता आहिनि अलॻि अलॻि तरह जा निकिता आहिनि ते अलॻि अलॻि संगीतनि ते अलॻि अलॻि तरह सां नृत्य करण हर कोई पसंदि करे थो अ हर कंहिंखे इहो पसंदि अचे बि थी ऐं हर किथे नंढे नंढे टुकड़नि ते बि नृत्य जा क्लासिस आहिनि जिते ॿार वञी नृत्य सिखी सघंदा आहिनि ॿारनि खे त हिप हॉप एॾो थो वणे की जिते किथे बसि हिप हॉप डांस था कनि